समस्तीपुर जिलामे नव हॉस्पिटल भऽ गेल अहाँके जनलियै बढ़िआँ इलाज पाती चलय यऽ कि नहि चलय यऽ ओकरा देखभाल करयके हइ आब देखियौ केना माथे दुखाइ हइ ओइके अलावा अहाँ कुछो कोनो सुइया भोङ्कि देलियै हमरा बोखार लागल हइ अहाँ दोसरे सुइया भोङ्कि देलियै इलाज पाती बढ़िआँ होइके चाही जेना हमरा घर अइ खानपुरे जिलामे छै समस्तीपुर जिलामे खानपुरके बगलमे मुतहा ब्लॉक हुआँ एगो हॉस्पिटल हइ आओर देखियौ ओइमे छै इलाज पाती बढ़िआँ चलय हइ कि नहि चलय हइ देखभाल करयके हइ हमरा सबके जनलियै ककरो देखइयेके हइ उसब देखियौ उ इलाज पाती बढ़िआँसँ चलय हइ कि नहि चलय हइ ओकरा देखियौ के बढ़िआँसँ काम करय हइ नहि करय हइ इएहे सबके बात हइ जनलियै समसतीयेपुरमे भऽ गेल समस्तीपुरमे हॉस्पिटलमे इएह सब देखयके देखियौ कोन डॉक्टर बढ़िआँ हइ कोन बढ़िआँ नहि हइ बढ़िआँ हॉस्पिटल हइ कि नहि बढ़िआँ हइ हमरा बढ़िआँ हॉस्पिटलमे दै छै भर्ती करबय छै इलाज पाती बढ़िआँसँ बढ़िआँ होयके चाही जनलियै कोनो दबाइमे दिक्कत नहि होइके चाही कोनो सुइयामे कुछमे इलाज पातीमे ककरो बोखारे लागलय कुछसँ कुछ दबाइ नहि दियइ कुछसँ कुछ नहि लिखियइ बढ़िआँसँ बढ़िआँ दबाइ दियौ बढ़िआँ बढ़िआँ सुइया दियौ सब किछु दियौ हमरा सबके इएह बात हइ खानपुरेमे हइ महथा हइ एगो उएह हम जे कहय छी बढ़िआँसँ देखियौ पेंसेंट गेलय इलाज पाती बढ़िआँसँ होइके चाही बोखारे लागलय माथे दुखेलय बढ़िआँसँ बढ़िआँ दबाइ दियौ अहाँ सब हम्मे सब इएह सब कहब कोनो चीजके दिक्कत नहि होइके चाही कखनो राति बिराति कखनो जरूरी पड़लय यहाँ बेड कमी नहि होइके चाही दबाइयो भी बढ़िआँ मिलयके चाही सुइया भऽ गेलै गोटी भऽ गेलै बहुत अगड़म बगड़म होइए इसब बढ़िआँसँ बढ़िआँ हमरा मिलयके चाही जनलियै अहाँ सबके हम इएह कहब कोइ डॉक्टर बढ़िआँ हइ नहि छै जनलियै कर्मचारी छै कि नहि हइ गाँव घरमे की करय हइ नहि करय हइ सबके देखभाल हमरा सबके करयके यऽ जनलियै इएह सब हम कहब हॉस्पिटल कोइ हॉस्पिटल बढ़िआँ हइ नहि हइ समस्तीपुरमे या खानपुरमे मैहसिना गाँवमे हॉस्पिटल देख लियौ बढ़िआँ कोन हॉस्पिटलमे डॉक्टर बढ़िआँ रहय हइ उएह होस्पिटलमे अहाँ देखइयौ जनलियै कहाँ दबाइ सुइया लागय हइ बढ़िआँ ओत्तऽ दियैइयौ दबाइ दोकानमे हॉस्पिटलमे दबाइ मिलै बढ़िआँ डॉक्टरसँ देखैइयौ उएह दबाइ लियौ हमरा सब जानकारी हइए जनलियै कत्तौ भी

तत्ते बढ़िआँ डॉक्टर हुआँ देखेबय ओत्ते आदमी बचल रहतइ कोनो चीजके कमी नहि होइके चाही दबाइ सब सुइया तकले हँ कहलक नहि यौ हमरा ओत्तऽ जाइके हइ ठीक हइ अइ ओकरा हुआँ जाइके हइ समस्तीपुरमे अइ डॉक्टर बढ़िआँ बैठय छै ठीक छै ने ओतय हमरा जाइके हइ सुनय छऽ ने हँ